गोंयान खुबशे प्लेसी आसा जे आमकां नॅचरल ब्युटी पोळोपाक मेळटा वास्कोन जे जेपनीज गार्डन आसा थंय खुबशीं हिरवी झाडां आसा आनी एक बीच आसा जें आमकां देंवून सकयल वयचें पडटा सकयल वयता म्हटल्यार आमकां खूब खरस मारता पूण जेन्ना आमी एकदां सकयल पावता थंयचें वातावरण आनी थंयचो जो वीव आसा तो पळोवन मनाक शांती मेळटा खुबशे ट्युरिस्ट थंय थंय ह्या ह्या निसर्गाचे निसर्गाचें वातावरण पोवपाक येतात वास्को बिल्ला टेंपल अशें नीव एक देवूळ बांद बांदलेलें आसा तें देवूळ पळोवपाक इतलें सुंदर दिसता की खुबशे लोक थंय आकार्शीत जाता आनी तें पळोवपाक लागून गर्दी करता रातचे तें देवूळ पळयता तेन्ना इतले भांगरां सारके दिसता की तेका लागून लोक खुबशे रातचे ताका पळोवपाक येता आनी थंय खुबशे फोटो काडटा आनी मन खूश जाता गोवान जायते बिचीस आसा जंय आमकां खुबशे वॉटर स्पोर्ट्स करपाक मेळटा उदका उदका वांगडा खेळपाक मेळटा हाका लागून ट्युरिजमाक खूब बरें पयशे मेळटा खुबशे ट्युरिस्ट जे भायल्या गांवांतल्यान येता तांकां आमचे बिचार रावपाक खूब आवडटा ते ते बिचार येतात आनी खूब मजा करतात आनी थंय केन्ना न्यू इयर जावं क्रिसमस जावं थंय खुबशे पार्टीज आसता आनी थंय लोक आप येतात आनी एन्जॉय करतात आम आम जेन्ना गोंयान पावस पडटा तेन्ना गोंयान वेगवेगळे धाकटे धाकटे वॉटरफॉल बसून जातात थंय आमचे भुरगे वयतात आनी मजा करतात आनी निसर्गाचो आनंद घेता हें